मैथिलीक भाषा हमरा सभकेँ जेना सब जगहके अपन अपन क्षेत्रीय भाषा होइत अछि तहिना हमरो सभके मैथिली अपन क्षेत्रीय भाषा थिक सम्बिधानमे भी एकर उल्लेख यऽ आओर हमरा सभके बहुत मधुर भाषा भारतमे नाम लेल जाइया जे कोनो भी मधुर भाषा यऽ तऽ मैथिली नम्बर एक बहुत भावात्मक भाषा ककरोसँ प्रेमसँ केना बात करी छोटसँ केना बात करी बड़ सँ केना बात करी एहि सब चीजकेँ बहुत सुन्दर उच्चारण बहुत सुन्दर वर्णन एतय अभियो जे छै से की कहै छै कोनो भी इसकुल भी आब एकर जे छै से पढ़ाइ चालू कए देलक हँ मैथिली भाषाके इन्टर मैट्रिक सबसँ जोड़ि देलक हँ जाहिकेँ कारण हर बच्चा बच्चा ई भाषाके बारेमे जानि रहल छथि आओर बहुत अच्छासँ सीखि रहल छथि पहिने बहुत एहन रहै जे मैथिली भाषा बोल तऽ लैत रहै लोग लेकिन लिखऽमे दिक्कत होइत रहै आब एहन छै जे बच्चा पढ़ियो लै छै लिखियो लै छै आओर दू लाइन ककरोसँ बातो कए लै छै आओर धीरे धीरे आब एकर आओर शिक्षण मिलैके साथ साथ लोगमे सुधार भए रहल छी